ہلو سر ہاں سر آپ پی ایم کے وی وائی تربیتی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی سر ہاں سر میں نے آپ کے یہاں سے تربیتی پروگرام کیا تھا تو ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے تھا کیونکہ سر میں ابھی گاؤں سے دلی آ رہا ہوں تعلیم کے لیے تو پڑھائی ہماری دلی میں چلے گی اور وہ سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے کیونکہ تاکہ ہمارے لیے آگے کے مراحل آسان ہو جائیں کیونکہ وہ سرٹیفکیٹ کا ہمیں کام پڑے گا سر اگر آپ جلدی سے ہمیں دے دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ایک ہفتے میں ٹھیک ہے سر آپ جلد از جلد ہمیں دینے کی کوشش کریں ہم آپ کا زندگی بھر ممنو اور مشکور رہیں گے ممنون مشکور جی جی سر تو جلد از جلد ہمیں دینے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں آگے کے مراحل ہمارے لیے آسان ہوں اور ہمیں کہیں بھی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کہیں ہمیں ایڈمیشن لینا ہو تو ہمیں وہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہو تاکہ آسانی سے ہمارا کام آسانی سے ہو جائے ٹھیک ہے سر شکریہ جزاک اللہ